स्थानीय कलाकारनि जो त इहो ई तरीक़ो आहे कि जेको आहे उहे पंहिंजे पंहिंजे शहर में पंहिंजे पंहिंजे शहर में जेके प्रसिद्ध संस्थान हूंदा आहिनि उनी में वञी करे पंहिंजी प्रदर्शनियूं लॻाइनि पंहिंजो पंहिंजो जेको जंहिं जंहिं अंदरि जेका कला आहे उन कला जी प्रदर्शनी लॻाए सघंदा आहिनि और उन्ही प्रदर्शनी में जेको आहे जेके दर्शक ईंदा आहिनि हू उन्हनि खे जेको आहे उन्हनि जी वजह सां उन्हनि खे प्रोत्साहन मिलंदो आहे और उन्हनि खे पंहिंजी कला जो बि ख़बर पवंदी आहे कि उन्हनि खे कहिड़ी शइ में सुधार करणु घुरिजे के किथे अॻिते वधणो आहे कहिड़े क्षेत्र में उन खे कमु करणु घुरिजे उन्हनि खे ख़ुदि खे पतो लॻंदो आहे और उन्ही खे नई नई संस्थान आहिनि जीअं ल ललित कला अकेडमी आहे इन्हनि सभिनि में अगरि उन्हनि खे प्लेटफ़ॉम नथो मिले त इहे इन्हनि में अकेडमी में वञी करे पंहिंजो जेको आहे उते प्रशिक्षण वठी सघंदा आहिनि और प्रशिक्षण ॾई बि सघंदा आहिनि उन्हनि में पूरी पूरी तरह सां उन्हनि खे उन्ही में मौक़ो मिलंदो आहे त इन इन में बस इहो आहे कि पंहिंजो प्रयास ॾाढो ज़रूरी आहे और थोरो सो जेको आहे जागरुकता ज़रूरी आहे त इलाही जॻहनि ते अहिड़ा मौक़ा आहिनि जेके कि असांजो इंतज़ार कंदा आहिनि और माण्हू उन्ही में वञी सघंदो आहे पंहिंजी पंहिंजी कला जो प्रदर्शन करे सघंदो आहे